میں ہندوستان میں چند تصویریں دکھانا چاہتا ہوں جیسے لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار انڈیا گیٹ گیٹ وے آف انڈیا جیسی تصویریں یہ تصویریں انڈیا کی خوبصورتی ظاہر کرتی ہیں جیسے کشمیر کے پہاڑ ممبئی کے سمندر جیسے تصویریں جو ہیں وہ ہندوستان کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں